महाराश महाराष्ट्र श में पहिरों पंहिंजो बिज़नस करणु ॾुखियो न हाणे सभेई पंहिंजो कोलाब्रेशन करे ऐं पहिरों माण्हू हिचकिचाईंदा हा भई कोलाब्रेशन सां असांजो धंधो न अटकी वेंदो ॿियनि जो धंधो वधी वेंदो पर हाणे हर हिकु ॼणो कोलाब्रेट करे थो ऐं अॻिते वधे थो ऐं पंहिंजो जेके पर्सेंटेज आहिनि उहो वठनि था ऐं पंहिंजो धंधो करनि था हिन खां बिज़नस बि अॻिते वधे थो